नमस्ते ओके क्या प्रॉब्लम है क्या ख़राबी है इस मिठाई में उसमें तो बत ख़राबी बता सकती हैं आप क्या गड़बड़ है क्या उसमें दिक़्क़त आ रही है तभी तो ही तो कुछ तो आपको दिक़्क़त लग रही है कि पैसे में थोड़ी कम ज़्यादा है कि कमी है आप दूसरा ट्राई कर लीजिएगा सो दूसरा आप ले लीजिए ना मीठा हमसे उसमें हम थोड़ा डिस्काउंट करके आपको दे देंगे हम तो प्रॉब्लम थोड़ा बताइए हमको क्या दिक़्क़त है उस मीठा में चलिए मैं आपको रेट कम करके दे देता हूँ अरे दिक़्क़त तो बताइए हमको क्या मीठा में दिक़्क़त है उसमें जैसे ख़राबी में क्या कुछ ज़्यादा हो गया है कुछ ढेर हो गया है तो आप आकर रीटर्न कर दीजिए हमारी दुकान पर हम ले लेंगे वापस कर देंगे आपका पैसा भी वापस कर देंगे है ना मेरे दूसरा मीठा ट्राई कर लीजिएगा तो नहीं दूसरा मीठा ले लीजिए ना चलिए ठीक है मीठा नहीं चाहिए तो धन्यवाद धन्यवाद